मीडिया जो त ॾाढो वॾो असांजे मथां इम्पैक्ट पवे थो पूरी सोसाइटी जे मथां ॾाढो असरु थो पवे ॿार सॼो ॾींहुं सोशल मीडिया ते ॾिसी करे ॿुधी करे ही त अॻिया वधनि वेठा मीडिया जंहिं जंहिं हिसाब सां ई हुननि खे ही ख़बर पवे थो कि कीअं आहे न अॻिया वधिणो आहे कि कहिड़ा कहिड़ा नवां नौकिरियुनि जा एक्ज़ाम अचण वारा आहिनि कहिड़ा नौकिरियुनि जा एक्ज़ाम अचण वारा आहिनि कहिड़ा फ़ोम निकिरण वारा आहिनि त हूअं असांखे मीडिया जे थ्रू ई अॼुकल्ह जे बारनि खे ख़बर पवे थी ऐं जॉब किथे अवेलेबल आहे कंहिं कंपनी में नौकिरियूं खुलनि वेठियूं कहिड़े कॉलेजिस में ऐडमिशन्स खुलियल वेठा हींअर ऐं किथे वधीक सुठो पैकेज वारा पैकिज वारा कोशिश बारनि खे करिणा खपेनि ई मीडिया जे थ्रू ई अॼुकल्ह सभिनिनि खे ख़बर पिए थो ऐं न्यूज़ पेपर में त हर कोई नंढी नंढी गाल्हि खे बि माण्हूअ खे ॾेखारे थो माण्हू ॿुधाए थो ऐं ख़बर पवे थी सोशल मीडिया ऐं न्यूज़ पेपर जे थ्रू